میں نے کبھی کوئی یو ایف او نہیں دیکھا ہے لیکن اسے کئی فلموں میں دیکھا جا سکتا ہے جسے اڑن کھٹولا بھی بولتے ہیں یو ایف او ایک انآئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ ہے جو کہ سب سے پہلے انیس سو پچاس میں کینٹ ارنالڈ نے بہت تیزی سے پہاڑ پہ جو واشنگٹن میں اسے وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا ارنالڈ بولتے ہیں کہ یو ایف او کئی ہزار میلوں پر گھنٹے کی تیزی سے بڑھ رہا تھا ایلینس کا ہونا کسی کا پاس بھی پکا ثبوت نہیں ہے پر مانا جاتا ہے کہ مارس اور دوسرے جیسے پلانیٹس ہیں ان پر ایلینس پائے جاتے ہیں ہماری دنیا کی طرح کئی ہزار سائے سیارے ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید انسانوں کی طرح دوسری مخلوق بھی دوسری دنیا میں جی رہے ہوں گے